जी जी अंकल हान मां आहे न बिलवाणे मां पई अचां त मूंखे आहे न अजमेर दरगाह शरीफ़ अजमेर में दरगाह शरीफ़ नाले सां दरगाह आहे मूंखे उते घुमिणो आहे तव्हां मूंखे वठी वेंदा उते जी मां ॾींहं जो ॾेढ बजे लहंदमि ट्रेन मां मां ॾेढ बजे ॾींहं जो लहंदमि मुंहिंजी ट्रेन आहे छोकी असांखे दरगाह छॾे तव्हां ॿियो जीअं घुमणु जीअं अजमेर में हो जीअं हिकिड़ो ई दरबारु आहे जीअं झूलण जी उते वॾी मूर्ति आहे जीअं साईं सभा मंदरु आहे जी जी जी

जी असां चार माण्हू हूंदासीं जी अंकल ॾिठा हुआ जी असां ॾेढ बजे ॾींहं जो लहंदासीं उतां असां सुबुह जो ॾेढ बजे लहंदासीं सभु ॼणा

जी अंकल जी अंकल जी अंकल

जी अंकल जी जी अंकल जी जी अंकल ठीकु आहे त पोइ तव्हां असांखां किरायो घणो वठंदा जी अंकल जी

अछा ठीकु आहे अंकल मां तव्हांजे स्टेशन ते अजमेर जी लही करे तव्हां खे फोन कंदीमांव हान अंकल पोइ ठीकु आहे तव्हां मूंखे पिक कजो हा जी जी अंकल ठीकु आहे थैंक यू अंकल जी जी अंकल ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ ठीकु आहे थेंक्यू अंकल